میں اپنے مستقبل میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ کو نوکری کرنے کا شوق نہیں ہے خود کا بزنس کرنا ہے خود کا کمانا ہے خود کا کھانا ہے کسی کے نیچے رہ کر نوکر بن کر نوکری نہیں کرنا ہے خود کا بزنس آگے بڑھانا ہے یہی میری سوچ ہے